ना हमनाय आयदानि सायाव ओरैबायदि जों बुंनो हायोदि जेराव जोङो नाखौ हमनो थाखाय जोङो समाव गोबां रासायनारि बेसाद जेरै इउरिया हासार आरो डाइनिप्रम होन्नाय मोनसे मुलिनि बाहायनाय जायो बैफोर मुलिफोराव जोंनि जिखिनि गोगो दै बैफोर गोगो दैफोरा गोगोनिफ्राइ बे गुबुंले महर लानानै जिबफोरखौ बुथारो आरो बैफोरनि जिबफोरनि जिखिनि थादेरसा बैफोर थादेरसाफ्रा गोमालाङो बिदिनो ना हमनाय नै जाग्रा सुबुंफोरा दैखौ थारैनो गुबुंले खालामनायखौ जों दासान्दि नुनो मोनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि गोगो दै बैफोर दैफोरा थारैनो बैफोर बेसादफोर जेरै रासायनारि हासार मुलि बैफोर बाहायनायनिफ्राइ जोंनि दैफोरा थाबनो रानलांनो हमदों आरो बैफोर दैफोरखौ जिब जुनारा लोंनानै सम सम थैनायखौबो जों नुनो मोनदों